हलो शर नमस्कार शर मैं विवेक बात कर रहा था सर यह सिवनी कॉलेज में सिवनी यह कॉलेज में बात लगा फोन जी हाँ शर सर मुझे एडमीशन लेना था एम कॉम में एम कॉम में हाँ सर तो मैं यह पूछ रहा था सर इसमें क्या क्या लगता है यानी ज्वॉइनिंग के लिए थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी सर

जी जी

अच्छा हाँ हाँ सर वह यानी फीस कितनी बताए सर फ़ी यह मंथली कि सा वार्षिक है अच्छा प्रवेश शुल्क लगेगी हाँ अच्छा प्रवेश शुल्क हाँ

अच्छा समथिंग सर कितनी होती हैं फीस अच्छा अच्छा सर इसमें इस्कॉलरशिप का भी रहेगा अच्छा तो इश्कॉलरशिप बा यानी क्लियर है आ जाती है अच्छा और सर इसमें या क्लास क्या डेली अटेंड करना पड़ता है कभी ना आएँ तो कुछ बने हुए निका नियम उयम हाँ तो सर जैसे कि होते सेमेस्टर में सी वगैरह उनको यानी देना ज़रूरी होता कि यानी वह सब बार हो जाता है अच्छा अच्छा जी तो सर मैं क्या मुझे ज्वॉ इनिंग लेना है तो मैं कहा सर से पहले एक बार बात कर लूँ मैं अपने यहाँ दोस्त पढ़ता है तो उसने मुझे नंबर दिया था आपका तो मैंने कहा चलो एक बार बात कर लेता हूँ कैसा क्या है उस हिसाब से फिर मैं ज्वॉइनिंग कब है लाश डेट कब है सर अच्छा पाँच तारीख अभी बहुत कम अभी क्या सर अभी हाँ मेरा वह क्या है मेरा जो काश्ट सर्टिफिकेट था वह कहीं मिस हो गया है मेरे से तो इसमें थोड़ा समय लग रहा है तो सर मैं चाहता हूँ कि यह काजु तो आज ही इनकम तो इनकम सर्टिफिकेट जो है सर वह तो बन जाता है और एक दिन में बन जाता पर यह कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बहुत सारा वह का फंडा बता दिए यहाँ पर जनपद में तो मैंने कहा कि एक बार सर से बात कर लूँ सर मैं जैसे जाति प्रमाण पत्र को बाद में जमा करूँ बाकी सारे सर्टिफिकेट अभी जमा कर दूँ तो एडमीसन हो जाएगा कोई इशू तो नहीं होगा इसमें अच्छा चल चलिए सर ठीक है ओके सर थैंक यू